मां पंहिंजी ज़िंदगी हलाइण लाइ सभु पूरिया कयां जीअं त पापड़ करणु खीचा करणु सिलायूं करणु और लहिणु टोपियूं मढ़णु ऐं हुन मां थोरा घणा पैसा मिलंदा हुआ पोइ पंहिंजी जिंदगीअ में घर जो ख़र्चु वर्चो हलाईंदी हुअमि उन उन में मां जाम कुझु कयो घर जो ख़र्चो हलाइण लाइ सभु कयो मां जेको जेको सिलायूं विलायूं थींदियूं आहिनि सभु कयो मूंखे पंहिंजो अंदरि जो हुनुरु हुओ त मां सिलाई बि करे सघियमि मां पंहिंजे ज़िंदगी में जाम कुझु कयो